म्हाका रातचे मळबांत नखेत्रां पळोवपाक खूब आवडटा जेन्ना हांव नखेत्रां पळयता म्हाका खूब खोशी जाता म्हाका आजुनूय उगडास आसा म्हजी आवय सदांच सांगतली सांगताली जेन्ना खंयचेंय नखेत्र मोडटा तेन्ना आमी कसलीय मागणी केल्या ती पुराय जाता सो हांव जेन्नाय नखेत्र मोडटा तें पळयता तेन्ना हांव मागणी करता की म्हजें सोगलें इश्ट इश्टिणी म्हजे आवय बापूय सदांच खोशी आसचे आनी म्हजी ही इत्सा आसता की आमची सगळ्यांची भलायकी बरी उरची